جی دنیا میں بہت سارے چینجز آ گئے ہیں انوائرمنٹل چینجز اور انڈسٹریلائزیشن ہو گیا ہے بہت زیادہ ہر چیز پہلے جو ہاتھ سے ہوتی تھی اب وہ مشین سے ہونے لگی ہے اور کلچر بہت زیادہ بدل گیا ہے اب ہر چیز ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے موبائل فونس ہوں یا پھر لوگوں کا رہنے کا طریقہ ہو یا لوگوں کی سوچیں ہوں ہر چیز بالکل بدلتی جا رہی ہے اب اور یہ جو ایڈوانسمنٹ ہیں یہ بہت فاسٹ اور فاسٹ پیس سے آ رہی ہیں اور جلدی جلدی سب کچھ چینج ہو رہا ہے اور اس چیز کے ساتھ گلوبلائزیشن ہو رہا ہے اور ارتھ کے حالات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں پولیوشن سے اور اوورپاپولیشن سے اور بہت ساری چیزوں سے افیکٹ پڑا ہے اور گلوبلائزیشن انڈسٹریلائزشن اور ہر چیز میں بہت زیادہ چینج آ گیا ہے اب لوگوں کے رہنے سہنے کے ڈھنگ میں بچوں میں پہلے کے بچے ایسے آج کے بچے جیسے نہیں ہوتے تھے اب ہر ہی چیز بدل رہی ہے کھانے پہننا سب چیزوں میں بہت زیادہ چینج آتا جا رہا ہے